جی ہمارے جو کمیونٹی میں نوجوان ہیں تو جن کو اچھی نالج تھی جو پرفارمنس ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے تو وہ تو اچھا کرتے ہی ہیں ہمیشہ سے لیکن جو نئے لڑکے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے ان کا یہ جو کردار ادا کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کردار ادا کرتے ہیں تو کچھ جو چاہتے تھے کہ ہم بھی کریں انہوں نے جب دیکھا ان کے پرفارمنس کو تو وہ گئے کہ ہم بھی اپنا نام کمائیں گے ہم بھی جو ہے اچھے طریقے سے رقص کی شکلوں میں زیادہ دلچسپی لیں گے اور ہم جو ہے اس کو پوری محنت کے ساتھ سیکھیں گے اور کریں گے تو انہوں نے جب وہ کہا کرا اس کو تو انہوں نے بہت دن تک محنت کی کافی دن تک سیکھا اس کو اور پھر بعد میں جب انہوں نے پرفارمنس کیا تو اتنا اچھا پرفارمنس کیا بہت ہی دل سے پرفارمنس کیا تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں جب نئے لڑکوں نے پرفارمنس کیا کیوں کہ ان کی بہت زیادہ لوگوں نے تعریف کی اور انہوں نے واقعی میں بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا اور اس کا کردار بہت دل سے ادا کیا تھا